हैलो हां जी मैडम जी नमस्ते हां जी में थुआढ़े कोला पुच्छना हा क्लासें दे बारे च के अज्ज के अज्ज दी क्लास च केह् ऐ कोल्ले लग्गनी टाइमिंग दा स्टैंडर्ड नी मतलब डांस दी बस बस एह् थुआढ़े कोला पुच्छना हा ना एह् चीज कि कुसलै मतलब बैच फस्ट साढ़ा आं जी आं जी अच्छा अच्छा अच्छा उ'ऐ टाइमिंग ऐ अच्छा अच्छा मतलब एह् सर एक घैंटा गै सखाना एह्दे कोला ज्यादा मतलब अस टाइम ज्यादा नी करी सकदे कि अगर कोई होर अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नेई ते इ'यां सोचा दे आं ना कि थोह्ड़ा टाइम होर मिली जंदा ते प्रैक्टिस थोह्ड़ी ज्यादा होई जंदी नी ते कोई गल्ल नीं मैडम जी जिसलै मतलब तुस थुआढ़े कोल कुसलै बी मतलब टाइम होंदा ऐ ते सर थोह्ड़ा टाइम मतलब के उसी सखा करो बधाइयै थोह्ड़ा टाइम अगर तुस गाना गाना मेरे पराना गाना ऐ मेरे हिकड़ु ऐ गड़़बड़ होई आं जी आं जी अच्छा अच्छा उआं थोआड़े कोल जि'यां टाइम होए ते तुस थोह्ड़ थोह्ड़ा टाइम जेका असेंगी थोह्ड़ा ज्यादा देआ करो ओह्दे कन्नै मतलब प्रैक्टिस अच्छा अच्छा कोई गल्ल नीं ओके ओके कोई गल्ल नी अच्छा अच्छा

ठीक ऐ ठीक ऐ बहुत बहुत शुक्रिया बड़ा बड़़ा शुक्रिया थुआढ़ा धन्नवाद बड़ा बड़़ा ठीक ऐ ठीक ऐ